ہمارے اترپردیش میں تعلیمی نظام کی جو ضروریات ہے ان کو صحیح کرنے کے لیے اترپردیش سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے جو غریب بچے ہیں ان کے لیے وظیفہ جاری کیا ہے ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جس سے ان کی پڑھائی ہو سکتی ہے ان کی پڑھائی پوری خرچہ دیا جاتا ہے فسٹ کلاس سے ایٹتھ کلاس تک کی پڑھائی بلکل فری کر دی ہے اسکول میں ہی کھانا دیا جاتا ہے اسکول میں سے ہی ان کو سلیبس دیا جاتا ہے اور اسکول سے ساری سویدھائیں بچوں کو دی جاتی ہیں اس میں جو غریب بچے ہیں ان کی بھی بہت مدد ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں آگے چل کے ایٹتھ کے بعد میں بھی سرکار نے کر رکھا کہ جو غریب بچے ہیں ان کو اسکالر شپ دی جاتی ہے جس سے کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں اور اسکول کا خرچہ اٹھاتے ہیں پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھ جس سے کہ ان کو بہت زیادہ تعاون ملتا ہے بہت زیادہ انہیں سہارا ملتا ہے اور یہ ایک اچھی بات کر رکھی ہے اترپردیش سرکار نے کہ بچوں کا دھیان رکھا ہے اور بچوں کی جو غریب ہیں ان کو اس سے بہت سہایتا ملتی ہے جس سے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یہ سب نہ کریں تو بچے آگے پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ پیسوں کا مسئلہ آ جائے گا اس لیے وظیفہ ہے اور فائنینشیئل ان کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے جس سے کہ وہ اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں آرام سے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ بھی اچھا کر رکھا ہے اترپردیش سرکار نے وظیفہ ہے اسکالرشپ ہے یہ ساری ہی چیزیں بچوں کو ملتی ہیں اور سارے ہی بچوں کو ملتی ہیں